बर्तन धोने की प्रकिया को समझाना है हमें भाई बर्तन अब इस में लिखा है तेलीय बर्तन को साफ़ करते समय आप किसका प्रयोग करते हैं हम तो ठेटे ठहरे देहाती परिवार अपने गाँव में क्या है कि राख़ से ही बर्तन मांजते हैं सब से अच्छे तो हम को उसी से बर्तन अब जब से आए थे शहर के नए नए लोग नए नए चोंचलेपन्ती इनकी वो सर्फ हर्फ कौन सा साबुन ये वाला साबुन वो वाला साबुन लेकिन अपन तो बढ़िया अपना राख़ से जब बर्तन धुलते हैं तो उस में एक अलग चमक रहती है तेल का क्या है कुछ भी बनाया तुम ने बकरा पकाया चाहे मुर्ग़ा पकाया हो है ना उसका जो तेल बर्तन है एक राख़ को दो बार एक बार पड़ गया डाला शानदार उसको माँजा मूँजा अच्छे तरीक़े से और फिर धोया तो पहली ही बार में तेल वेल सब निकल जाता है कुछ नहीं रहता अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेल है तो थोड़ी सी रेत डाल दिए उस में तो और झमाझम बिल्कुल नया जैसा बर्तन हो गया है ना हमारे हिसाब से तो जो बर्तन वर्तन जो धुलना चाहिए कि राख़ आख़ से ही धुलना चाहिए कि ये फ़ालतू की बकवासपना है राख़ कक्या फ्री में मिल भी जाती है भैया चूल्हे में खाना पकाया आपने अब उसकी राख़ जो बची है उसको तो फेंक ही रहें हैं तो राख़ राख़ से अच्छी चीज़ क्या पहले क्या हमारे दादा परदादा क्या करते थे साबुन ले ऐसे जानते भी नहीं साबुन भी कछू होता है वह तो बस जो भी करते रहते राख़ ही रहती रही उनकी वो बढ़िया मट्टी अट्टी से नहा लेते रहे और राख़ आख़ से फ़ुर्सत उर्सत हो कर आ के सवेरे सवेरे तो राख़ ही से हाथ मांजते रहें बढ़िया ऐसा हमारी अम्मा दादी आदी को भी देखा हमने राख़ ही से बर्तन मांजते हुए ऐसा करते हुए बढ़िया हम को तो राख से बर्तन धोने पर सब से अच्छा लगता है अब वो टी वी में बताते हैं कि पै क्या क्या क्या ये ये ये ले लो वो ले लो फ़लाना ले लो एक बूँद में डालो तो बोले ऐसा बर्तन बिल्कुल नया जैसा बर्तन दिखा देते हैं क्या बर्तन धुलता है ऐसा बिल्कुल नया हो जाए अरे हमारी राख़ से भी माँजोगे तो बर्तन बिल्कुल नया हो जाता है ऐसा कछू नहीं है कि में बस डाल बोले नींबू डाल कर धो तो कहीं ये तो कहीं वो फ़लाना ढेकाना अरे कुछ नहीं रखा है तुम एक बार राख़ से माँज के देखो और राख़ में अगर थोड़ी सी रेत मिला लोगे काम करो यार मट्टि ये मिला लो रेत एट अभी छोड़ो मट्टी मिला लो राख़ और मट्टी को मिला के एक बार देखो एक बार तो बिल्कुल साफ़ हो जाए बिना ताक़त लगाए हुए धमाधम हो जाता है ज़बरदस्ती आज कल के लोग ठीक है ख़ैर अपनी अपनी पसंद है भैया हम तो आज भी ख़ैर अपना पैसा कुछ रहता है तो होता है अब घर में नए नए लोग हैं वो तो बोलेंगे हम तो साबुन से माँजेंगे तो तुम साबुन से माँजो लाओ जैसे तुम्हें करना है लेकिन हम ने जो हमारा अनुभव यह कहता है कि वो राख़ से सब से अच्छा बर्तन साफ़ होते हैं हम को तो वही इतना ही समझ में आई और